नमस्ते हमें कूलर लेना था हमें बजाज कम्पनी चाहिए कितने में है रेट बताइए और कोई कम्पनी हो तो बताइए अच्छी अच्छी कम्पनी बताइए पाँच हजार रुपये

एल जी कम्पनी के हैं ठीक है ठीक है हम आएँगे कितने है इसका कितने से पाँच छः हजार से कम नहीं होगा कितने तक का दोगी कितने ठीक है बजाज का कितने का है हमें सस्ता ही लेना थोड़ा शुरूआत कितने से है कितने से ठीक है ठीक है हम आएँगे तो देख कर लेंगे बजाज का हमें चाहिए हम कल आएँगे लेने फिर ठीक है तो नमस्ते